ہیلو سر آپ کیب ڈرائیور والے بات کر رہے ہیں سر میں دہلی آیا تھا گاؤں سے تو گھومنے کے ارادے سے تو مجھے چھوٹا بازار جانا ہے تو آپ مجھے وہاں تک ڈراپ کر دیں گے کہاں پہ ہیں آپ اس وقت اچھا سر تو یہی میٹرو اسٹیشن کے پاس میں بھی تھا تو سر آپ کتنا لیں گے وہاں تک جانے کے لیے ارے سر بہت زیادہ بتا چلیے سر چھ سو کر دیجیے تو سر آپ کتنی دیر میں آئیں گے اوکے سر ہاں سر ایسے ہی تھوڑا سا سستا لگائیں گے تو گھومنے کے ارادے سے ہی آئے تھے تو بتائیے پورا دہلی گھومنا ہے لیکن اب تھوڑا مناسب پیسہ لگائیں گے تو ہم گھومنا چاہیں گے ضرور اچھا سر اور اس کے علاوہ بھی مجھے گھومنا تھا تو آپ پندرہ سو اتنا لیں گے تو مجھے قطب مینار بھی جانا ہے اور پرانی دہلی بھی تھوڑا گھومنا ہے تو کچھ لگا کر کے پورا دہلی ہی گھما دیجیے چلیے تب پھر کچھ اور زیادہ لے لیجیے پندرہ سو سے ہاں سر تو ٹھیک ہے تو آپ جلدی سے آئیں گے تو اچھا رہے گا کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے میں سر بس میٹرو اسٹیشن کے رائٹ سائڈ میں روڈ کے رائٹ سائڈ میں کھڑا ہوں آپ آئیں گے تو مجھے سامنے سے دیکھ لیں گے تو سر آنے کے بعد کال کر دیجیے گا تاکہ لگے کہ ہاں پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آپ کا